समाचार या मीडिया जैसे कि अब तो सोसल मीडिया पे या टी वी पे एक चैनल चला दिया गया है सरकार के द्वारा जिसका एडवर्टाइजमेंट हमारे अमिताभ बच्चन जी ने किया था डी डी किसान किसान चैनल उसपे मुख्य रूप से जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई किए रहते हैं जिन्हें नॉलेज है वो अपना वो बताते हैं कि किस तरीके से खेती किया जा तो और कौन से जलवायु में और कहाँ पे कौनसी खेती किया जाए कि हमें लागत कम और जो है लाभ ज़्यादा होगा ये जो अनपढ़ कृषि है जो उन्हें नहीं पता है तो वो आधुनिक तकनीक से उपयोग करके उसमें सिखाया जाता है कि किस तरीके से खेती करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लागत हमें मिल लागत कम लगे और हमें लाभ बहुत ही ज़्यादा मिले और कब कौनसी दवाईयों का उपयोग करना है कौनसे बीजों का उपयोग करना ये सारी चीज़ें जो हैं हमें उस डी डी किसान चैनल पे हमें बताया जाता है और बात क्या अखबार अखबार में हमें कुछ कुछ पॉइंट वैज्ञानिकों के द्वारा उसमें लिखे जाते हैं कि क्या वहाँ पे कौनसी मात्रा में क्या करना है जिससे ये सारी जो है हम उपयोग करके हम एक कृषि के ऊपर में ज़्यादा उपयोग को बढ़ा सकते हैं और जो लघु उद्योग है लघु उद्योग को भी हम धीरे धीरे लघु उद्योग में जैसे सूती वस्त्र का उद्योग हो गया यह सब जो छोटी छोटी कुटीर उद्योग हो गया है ये सब का हम लोग अपने जो है देखके या सीख के हम अपने जीविका का निर्वाह कर सकते हैं